شوشل میڈیا اور ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ کے خلفشار کے درمیان میں نے اپنے ہر دن کا ایک روٹین بنا رکھا ہے اور اس روٹین کے مطابق میں اپنے سارے کام کرتا ہوں جیسے جب میں پڑھتا ہوں تو اپنے موبائل کا یا لیپ ٹاپ وغیرہ کا انٹر نیٹ جو ہے آف کر کے رکھتا ہوں تاکہ اس سے مجھے ڈسٹرب نہ ہو سکے اور جیسے دن میں مجھے تین گھنٹہ پڑھنا ہے تو اس تین گھنٹے کے اوقات میں میں بالکل بھی انٹرٹینمنٹ یا کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے بچتا ہوں موبائل وغیرہ سے انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے اور اس کے لیے بھی میں نے الگ سے وقت بنا رکھا ہے کہ میں ایک گھنٹہ دن میں زیادہ سے زیادہ جو ہے کیا نام ہے کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے اپنا مائنڈ فریش رکھوں گا تاکہ جو ہے اس سے مائنڈ فریش ہونے کے بعد بھی آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آسانی ہوتی ہے لگاتار پڑھنے سے بھی دماغ بوجھل ہو جاتا ہے اور میں اپنے دوستوں کو یہ بتا کے رکھتا ہوں یہ یہ اوقات میرے پڑھنے کے ہیں تو اس سمے جو ہے مجھ سے رابطہ بھی نہ کیا کریں نہ ہی کوئی چیز بھیجا کریں تاکہ کوئی ڈسٹربینس کریئٹ نہ ہو